जिराखौथ' जों जिरा मस्लाखौथ' जों उन्दैनिफ्रायनो बाहायनाय नुबोखादों आबै आबौ मोननि जुगनिफ्रायनोय जिरा मस्ला लं एलाइसि दाथ' जोंनि माबा न'फ्रावनो दङ एलायसिफ्रा बेदिनो गाइयो ओमफ्राय बेददफ्राव होयो नाफ्राव जिरा मस्ला होयोब्ला मोजां जायो जानो लोङो मोजां मोनो ओंखायनो जोङो जिरा मस्लाखौहाय बाहायो सिगांनिफ्रायनो बाहायखायो जोंनि न'खरफ्राव